बिहारमे शिक्षा प्रणाली विशेष जरूरत बला छात्रक अपर्याप्त सहयोगक समस्या बहुत बढ़िऑं से कऽ रहल छथि जेनाकि बिहारके जे शिक्षा प्रणाली छै दिव्यांगक लेल अलग से एगो योजना बनेने छथि जेहिमे दिव्यांगक जे छात्र छात्राएँ रहै छै हुनका शिक्षाके लेल अग्रिम शिक्षाके लेल सेहो राशि प्रदान करै छै आओर साथमे जे केओ लड़की बालिका जे रहैया ओ जे अपन आगेके शिक्षा अगर चाहि रहल अछि तऽ हुनको सरकार जे छै से बहुत तरहके पुरस्कारमे जे छै से राशि प्रदान करैत अछि जेना केओ अगर लड़की बारहवीँ पास उत्तीर्ण करै छथि तऽ हुनका जे छै से सरकारके तरफ से बिहार सरकारके तरफ से पच्चीस हजार रुपैआके राशि देल जाइ छै आओर अगर केओ लड़की अगर ग्रेजुएशन पास करै छथि तऽ हुनका पचास हजार रुपैआके राशि देल जाइ छै